मड़ो केह् हाल ऐ थुआढ़ा एह् अज्जकल तुस फोन निं करदे कुत्थें होंदे अज्जकल मड़ो भापा होर हे बमार ते बड़ियां दोआइयां खलाइयै दिक्खी लेइयां बड़े अस्ताल जाइयै दिक्खी ले ते दोआई खाई लेई कोई दस्सो कोई डॉक्टर ऐ थुआढ़ी नज़री तां

अच्छा बलौर सरकारी अस्ताल अच्छा नमां डॉक्टर ऐ आये दा चलो कोई नी दस्सी लैगे होर घर खरे नी सारे होर बाल बच्चे खरे चलो ठीक ऐ तां